نہیں ہماری کمیونٹی کا علاقائی رہنما کوئی بھی نہیں ہے سب کے اپنے اپنے گروہ ہیں اور سب اسی کے رہنما ہیں اور انہوں نے نہ ہمیں نہ ہمارے خاندان کو کوئی ایسا مشورہ دیا ہے جس سے ہماری زندگی متأثر ہوئی ہو